हिन्दी भाषा का इस्तेमाल साहित्य में लिखकर किया जाता है और इसमें निबंध पैराग्राफ काफ़ी कहानियों को लिखते हैं हिन्दी भाषा का इस्तेमाल कविता को बोल के किया जाता है कविता सुना के मनोरंजन और अपनी सत कविता में अपनी ही बातों का वह जो बताया जाता है उससे कविता बनाई जाती है हिन्दी भाषा का इस्तेमाल कला में गाकर गीत गाकर गाना गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं इसी तरह से इसी साहित्य कविता और कलात्मक के अन्य रूपों में हिन्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है